धोरोमनि सोमोन्दै बुंनो थांनांगौब्ला जोङो गोबां बाथ्राखो बुंनो गोनां जायो नाथाय आं बेवहाय सुंद'यै धोरोमनि सोमोन्दै सुंद'यै आङो फोरमायथिनो सान्दों जों गोदो गोदाइ उन्दै समाव जोङो हिन्दु धोरोम सान्थौ हिन्दु धोरोम सानस्रिजोंनो जोङो ओ देरबोदों लावबोदोंमोन जों बर' माहारिया हिन्दु धोरोमनि गोबां बिथिङाव गोसारनानै थादों दा बेखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि राजा महाराजानि दिननिफ्राय जों नुनो मोनो जोङो जोंनि बे आसामाव जोङो बर' राजाफोरनि बिथिंखौ नारनो थाङोब्ला जोंनि बर' राजा फोरनि गेजेराव गिबि बर' राजायानो जादों महिरंग' दान'ब जायखौ जोङो माइरं राजा होननानै बुंनो हायो बिनिफ्राय आर'म्फ' खालामनानै भास्कर बर्मन मोननि सानैजिसे राजा फाल फोलेरनि सास्नि राजाफ्रा रायजो खुंदों आरो बिथांमोनाबो दोहोरोम सिबिदोंमोन दा बेवहाय जों नुनो मोनो जोंनि बर' राजा फ्रा हिन्दु धोरोमाव दिक्षा लानानै हिन्दु धोरोमखौ नाजावना लानायखौ जों नुनो मोन्दों दा बेवहायनो जोंनि माने बर' राजाफोरा गावनि बिमुंखो सोलायनानै भास्कर बर्मन सालस्थमब' बर्मन बेफोरबायदि बर्मन थाइथेल लिरनाय जोङो नुनो मोन्दों बिदिनो पाल फोलेरनि सासनि राजायाबो हिन्दु धोरोमाव धरमान्थर जानानै पाल थाइथेल लिरनायखो जों नुनो मोन्दो जों हा सोंलु सिखारोमोन गेजेर गेजेर गमामायै बिथांमोना बर' राजा नंमारगौना नंमारा बिदि सोंलुआ जोंनि गोसो गोरबोआव फैयोमोन नाथाय जों जारिमिनखो बोरदलाना नायना मोनबाय बिथांमोना हिन्दु धोरोमाव दिक्षा लानानै गावबागाव गावनि बिमुंफोरखो सोलायना लादोंमोन राजा इरागदाव राजा गबिन्द' चन्द्र बिमुं लाना नै बिदिनो मुं सोलायदोंमोन बिदिहै जोङो गोबां राजाफोरखौ धोरोम सोलायनाय नुनो मोनो दा बिब्दिहै जोङो बे राजाफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि बे आसाम नाङैनो गोबां जायगायाव जोङो थानसालि लुनायखौ जोङो मन्दिर लुनायखो जों हिन्दु धोरोमनि मन्दिर बर' राजाफ्रा लुना गालांनाय जोङो मोननो हायो जोंनि बे उदालगुरी जिललायावबो देवालखुन्दु देवाल'य मक्तिसरि देवाल'य धलफुल देवाल'य ताम्रेश्वर देवाल'य मुरारद' देवाल'य बेफोरखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो गमामायैनो बेसोरखौ गासिबो बर' राजाया लुना गालांदों नाथाय बेफोराव गासिबो हिन्दु धोरोमनि बिथिंखौ नोजोर होनानै शिव महादेब होननानै जायखौ बुङो बिदिनो लोक्षि पार्बति बेफोरनि सावगारि बे थानसालिफोराव नुनो मोनो दा बे थानसालिफोरखौ बर' राजाफ्रानो लुदोंमोन दा जोङो नैबे आथिखालाव जों नि बर'फोरा हिन्दु धोरोमनि गेजेरजों गुबुन गुबुन दोरोमाव जोङो माने गोसारदों जों नि बर'नि गेजेराव बाथौ धोरोमा दंमोनब्लाबो बे बाथौ धोरोमनि सुबुंफोरा बिदिनो हिन्दु धोरोमाव गुबुन गुबुन धोरोमाव कनभारथ जानानै थांदों माखासे सर'निया जानानै थांबाय माखासेया बिदिनो फुरा गावनि गाननाय जोमनायखौ सोलायनानै फुरा हिन्दु धोरोमाव बास्लायलांबाय आरो बिदिनो जोङो जोंनि बाथौ धोरोमनि गेजेरनिफ्रायनो जोंनिनो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म आ जिगुजौ बा माइथायाव ब्रह्म धोरोमाव दिक्षा लानानै बिथाङाबो जिगुजौ ड' माइथायनिफ्राय ब्रह्म धोरोमखो ओ आसाम नाङै फोसावदों बेनि जाहोनानो जाबाय जे बर'फोरनि गेजेराव बर' राजानि समनिफ्रायनो धोरोम फोसाबनाय मोजां थासारिखो लाबोनो हायाखैमोन आरो जायनि जाहोनावबो बर'फोरा गुबुन गुबुन धोरोमाव बास्लायलांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआबो ओ बर' माहारिजों मोनसे मोजां राहा लामाजों दैदेननो धोरोमनि बिथिं होनानै साखोन सिखोन फोरों सोलोंआव मोजां राहा लामाजों दैदेननो आरो बर'फोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बिथाङा मा खालामदोंमोन ब्रह्म धोरोमखो फोसावदोंमोन दा बिबदिहै जोङो बाथौ धोरोमारि हिसाबै जोंनि बर' माहारियाबो बर' माहारिनि माखासे दैदेनगिरिफोरा गावनि धोरोमखो संदाननानै जिगुजौ गुजिनै माइथायनिफ्राय बाथौ धोरोमखौ फोसाबनाय महराव गायसनदों आरो दिनैसिम बाथौ धोरोमा फोसाबनानै गावनि आंगो धोरोमनि सान्थौ बे बिथिंखौ ओ बे आसाम नाङै बा भारत नाङैनो गुबुन गुबुन जायगायाव बेखौ गोसार होनो हादों दा बेवहाय धोरोमारि बिथिंखौ जों नायनो थाङोब्ला हिन्दु धोरोमनि सान्थौखौबो जोङो ना होननो हाया जायजों जोङो देरबोदों लावबोदों बेखोबो जों हिन्दु धोरोमावबो माखासे सोलोंनो गोनां सान्थौखौ जोङो हिन्दु धोरोमावबो मोन्दों ब्रह्म धोरोमनि बेलायावबो ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिया गोबां बिथिंआव दावगानो हादों सोलोंथायानो जा माने आखल आखुआनो जा बे बिथिंआव दावगानायनि खाबुखो मोन्दों आरो धोरोमनि सान्थौनि गेजेरजों मानसिनि गेजेराव गोजोन थासारि लाबोनानै माने गावनि हारिखौ मोजाङै दैदेननानै खाबुखौ मोननो हादों थ' बाथौ धोरोमावबो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बाथौ सान्थौनि गेजेरजों गावनि आसारखान्थि गावनि हारिमु गावनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ माने बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बे मुलुग बिखायाव गायसननो नागिरदों बर'फोरा दा बे जों बेफोरखौनो नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो दोरोम बिथिंआव जोङो ओ जाय धोरोमाव माने सैथो आरो गोथार सानस्रिआ दङ बे गोथार माने धोरोमनि गोथार सानस्रिआ सैथोआ दङ बे अरायबो देरहासार जायो आरो सैथो गोथार थाब्लानो बेहाय मानसिनि मुहिनाया फैयो जेखौ मानसिया लोहाबनानै फुजिनानै सिबिनानै आर'ज खालामनानै गोजोननाय मोनगोन आरो बे बिथिंजोंनो मानसिया जिउ दैदेननायनि राहा लामाखौ मोननो हायो दा ओंखायनो जोङो धोरोमनि बिथिंखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो गासै धोरोमानो मोजां माथ्र' गाव गोसो गोरबोजों सिबिनाय फालिनाय आरो बेखौ फेसेवनाया फोगोमनाया गावबागावनि सायाव सोनारो बेखायनो जोङो जिखि धोरोमाव थाया मानो जोङो धोरोमखौ मोजाङै सिबिनांगौ गावनि बे दोरोमनि नेमखान्थि आसारखान्थि बेफोरखौ मोजांहै फालिनानै सोलिनांगौ आरो बिदि सोलिनानै फालियोबानो बे मुलुग संसारा गोजोन जागोन बे मुलुगाव थानाय जिब जिबि बिफां लाइफां दावमा दावसा मानसि दुमसि गासैबो गोजोनै सोलिनो हागोन मानोहोनोब्ला जों बे मुलुग संसाराव सोरजिजानाय गासिबो जिबिनि सोरजिनाय मुवा बेसादफोरा जिब जिबिफोरा इसोरनिनो बाहागो जों मानसियाबो इसोरनिनो बाहागो ओंखायनो जोङो गासै जिब जिबि बिफां लाइफांफोरखौ मान होनाया बिसोरखौ जोङो रैखाथि होनाया जोङो गावजों लोगोसे समानै लांफानाया धोरोम बिथिंनिफ्राय जोबोद गोनांथि दङ बेखायनो मुलुगाव गोजोन थासारि लाबोनांगौब्ला जोङो धोरोम सानथौनि गेजेरजों धोरोमनि गियान होनायनि गेजेरजों जोङो मानसिफोरनि गेजेराव गोजोन सानस्रिखौ लाबोनो हागोन अनलायनाय सिबिलायनायनि गेजेरजों जिउ खुंनायनि राहा लामाखौ जोङो मोननो हागोन